हमरा गाममे जे अस्पताल छै से बहुत बढ़िऑं छै तऽ ओ बहुत सफा सफाइ रखै छै हमरा सब के तऽ फ्रीयेमे दबाइ दै छै आ नर्सो छै बढ़िये छै डॉक्टरो सब रहै छै तऽ बढ़िये बदली भए भए आबै छै सब ठीके रहै छै तऽ सुइयो तुइयो सब फ्रीये दै छै दबाइ सब फ्रीये दै छै तऽ सब चीज सफा सफाइ तऽ बढ़िऑं बेड सब लागल छै फेर एलै हँ नया सब एलै हँ तऽ सब ठीके दै छै बिस्तर आओर छै बिछौना आओर सब छै बेड सब छै सब ठीक बढ़िऑं सँ रखै छै सब सफाइ तऽ तीन चारि टा छै नर्स लागल दस टा तऽ ओहिमे तऽ सबटा बढ़िये सब छै डॉक्टर सब हमरो सब जाइ छियै तऽ फ्रीयेमे इलाज करै छै स्वस्थ सब दुखके इलाज होइ छै तऽ ओहिसऽ बहुत बढ़िऑं छै